अज्ज में तुसें ई चाही दे बारे च सनाना इंडिया च इन्नी लोकप्रिय की ऐ चाह् साढ़े इंडिया च लोक जेल्लै उठदे ते उ'नें ई

ते जेह्का चाह् बनाने दा प्रासैस ऐ एह् बड़ा आसान ऐ मतलब किश निं करना गर्म पानी करना ते उत्त चाह् पत्ती पानी खंड पानी ते दुद्ध पाई ओड़ना ते चाह् बनाने दा प्रासैस बड़ा आसान ऐ ते साढ़े जम्मू कश्मीर च लोक कैलाश कुंड च कैलाश कुंड च देसी चाह् थ्होंदी ते प धारें बी थ्होंदी द देसी चाह् एह् इत्थै जम्मू कश्मीर च देसी चाह् बड़ी फेमस ऐ ते इंडिया दे लोक चाही इन्नी पसंद करदे कि क्योंकि एह् एह् साढ़े इंडिया च उगदी इंडिया च दौ त्रैऽ जगहां न जित्थै चाही दी खेती होंदी जियां आसाम होई गेआ ते दार्जिलिंग होई गेआ ते वैस्ट बंगाल गी फालो करदा उगाने आस्तै वैस्ट बंगाल च बी होई चाह् उग्गी जंदी ते एह् सारे पूरे इंडिया च मतलब ट्रांसपोर्ट होंदी रौंह्दी वर्लड बाह्र बी जंदी इंडिया दे लोक चाही ने मतलब उ'ने ईं इंडिया दे लोकें गी चाही दी दिनें दी त्रैऽ चार बार चाही दी गै चाहिदी जि'यां बडलै होई दपैह्ऱी होई शामीं होई ते सौंदे वक्त बी लोक चाह् पींदे ते चाही दी ते किश लोक चाही दे इन्ने शौकीन होंदे ते ओह्दे बगैर उं'दा कोई कम्म निं चलदा ऐ उं'दियां अक्खियां निं खु'ल्लदियां न नेईं ते जिस दिन ओह् चाह् निं पीन ते उं'दियां उ'नें ई सिर पीड़ गै होंदी रौंह्दी ते ते अज्ज ठीक ऐ भी